جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جب ہم آج سے کچھ سال پیچھے دیکھیں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے کن کن چیزوں کی کن کن کیا کہتے ہیں اسے کھاد کی یا اور بھی دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ہم کس طرح سے پوری کرا کیا کرتے تھے مان لیجیے کہ ایک کسان اپنے کھیت کے لیے بیج لا رہا ہے کھاد لا رہا ہے پانی کا انتظام کر رہا ہے تو وہ سب چیزیں کہاں کہاں اسے مہیا ہیں وہ خود اسے ڈھونڈتا تھا خود جا جا کے جو ہے تلاش کرتا تھا اور پھر جو ہے وہ چیزیں دستیاب ہو پاتی تھیں لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو اگر کوئی بھی کھیتی باڑی کے لیے یا کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ ہمارے ٹیکنالوجی اس قدر کارگر ثابت ہوا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہمارے آسان بنا دیا ہے بلکہ زیادہ تر چیزوں کو آسان بنا دیا ہے اب جو ایک کسان ہے وہ کسی بھی چیز کو جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ خود گھر سے اٹھ کر مارکیٹ میں نہیں جاتا اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس وہ سویدھا ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے کھیت سے میں وہ کیا بونا چاہ رہا ہے تو اس کی جو مٹی ہے کھیت کی وہ کیا کتنی زرخیز ہے وہ کس کس پھل کو کس کس سبزی کو یا کس چیز کو زیادہ پیداوار کر سکتی ہے تو وہ سب اسے جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے پھر اسی حساب سے وہ دیکھتا ہے اسی حساب سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر اپنے کھیت میں یہ چیز بوتا ہوں تو اس چیز کا بیج ہمیں کہاں ملے گا اچھا وہ بیج جو ہے اگر ہمیں کہ صرف ایک دوکان پر مل رہا ہے نہیں بلکہ کئی دوکانوں پر مل رہا ہے تو وہ کئی دوکانوں پہ جو بیج مل رہا ہے اس کی کوسٹ جو ہوتی ہے اس کا جو دام ہوتا ہے وہ ہر دوکان پر الگ الگ ہوتا ہے تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں بہت سارے آپشن ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں اسی طرح ذرا ذر ذریعے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیج کے ساتھ ساتھ اب جو اس میں کھاد استعمال ہوتا ہے اب وہ کھاد کون سی کون مطلب کس طرح بنایا جا رہا ہے یا کون سا کھاد ہماری مٹی کے لیے یا ہماری کھیت کے لیے یا ہماری اس فصل کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوگا تو وہ بھی ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں اور جو ہے پھر اس سے بہتر سے بہتر اپنی فصل کو بنا سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھیں گے آپ تو کسی بھی اگر آپ کسان سے معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کھیتی باڑی کی دنیا میں ٹیکنالوجی نے بہت سی سویدھا بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں اب اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے کہ جب آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں کوئی بھی فصل ہوتی ہے اگر ان کو کوئی کیڑا لگ جاتا ہے جس سے وہ فصل کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری فصل میں یہ والا کیڑا لگ گیا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کون سی کون سی دوائیاں آتی ہیں کون کون سا اسپرے آتا ہے تو وہ سب جو ہے ہمیں اس کے ذریعے معلوم چل جاتا ہے تو وہ ہم جو ہیں بآسانی دستیاب مارکیٹ میں ہو ہوتا ہے وہ تو وہ جا کر ہم لے سکتے ہیں اور جو ہے اپنی فصل پر آ کر چھڑک سکتے ہیں تاکہ وہ جو کیڑا اس سے لگا ہوا ہے وہ کیڑا جلد سے جلد ختم ہو جائے اور فصل جو ہے پھر سے اپنی بہار پر آ جائے اور جو ہے پھر اسی اس طرح سے اور بھی بہت سی آسانیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کھیتی باڑی کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے اپنی ایک اہم بھومیکا نبھائی ہے اور نبھا رہی ہے